धर्म लोक धर्म लोककेँ कोना कोनामे ही प्रसिद्ध है अपना पूरा भारत भरमे प्रसिद्ध है हम सभ छठि पूजा है छठ पूजामे सभ आदमी घाट पर गेली एक जगह एकजुट होके छठि मैयाके पूजा कयली बहुत ही श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा कयली ओकरा बादमे जे भी है गरीब अमीर छोटा बड़ा जे भी आदमी है सभ मिलके छठि मैयाके अथि कयलक यहाँ तक कि डोम दुसाध है चमार है जितना भी छोटा से छोटा जाति है सभ छठि मैयाके पूजा कयलनि छठि मैया सभके आशीर्वाद देलनि साओन सोमवारी है साओन सोमवारीमे जितना आदमी है जितना आदमी सभ है सभ मिलके बाबाके दर्शन करै गेलनि जल चढ़ैलनि हम सभ भी गेली जे भी घर परिवारके आदमी है सभ आदमी सभ मिलके भोला बाबाके जल चढ़ैली भोला बाबा से अपन भक्ति भाव से प्रार्थना करके आशीर्वाद मिलली ओहि बेरके समयमे भोला बाबा जे भी अपना सच्चा दिल से अपना भगवानके आराधना कयलक ओकरा भगवान आशीर्वाद देलनि अपन मनोकामना पूर्ण कयलनि इएह सभ होयलक जितना भी है छठि पूजा कोइ असन मेला है जइसे दुर्गे मेला है दुर्गे मेलामे है तऽ ओहिमे भी ने छोटा बड़ा देखलक जे भी आदमी है सभ आदमी मिलके अपना खुशी से हर्षोल्लास से जाके पूजा कयलक जल चढ़ैलक देवी माताके आराधना कयलक जे भी है नवरात्र नवरात्रि कयलक हम सभ भी कयली ह सभ आदमी मिलके हवन कुण्ड आदि जे भी भेलक सभ आदमी ओकरा साथमे अपन साथ कयली आओर ओकरा बादमे जितना है महिला अमीर गरीब पुरुष बाल बच्चा सभ आदमी मिलके अपन देखली पूजा मेला तऽ बच्चे सभके त्यौहार है बच्चा सभके लै गेली अच्छा से खियैली पियैली अपन घुमलक फिरलक अयलक ओकरा बादमे जे भी है ईद है ईद भी एकठु है जितना भी मुसलमान है जे भी है सभ अपना हिन्दू धरम मिलके अपन अथि कयलक पूजा त्यौहार मिलेलक एकजुट होके सभ ओकरा से ओकरा गला मिललक ओकरा से ओकरा गला मिललक अपन बधाइ देलक अपन खुशी मनेलक जितना छोटा बड़ा पूजा है ओ सभमे छोटा छोटा पूजामे तऽ अपने घरमे कयलीह लेकिन बड़ा बड़ा पूजा त्यौहार है तऽ ओहिमे सभ आदमी सभ गाँव समाज एकजुट होके मिलके अपन व्यवस्था कयलीह पूजा कयलीह छठि पूजा तऽ अइसन पूजा कोइ छैहे नहि बिहारके तऽ सभ से बड़ा छठि पूजा है छठि पूजा से बड़ा तऽ कोइ परबे नहि है बिहारके जे भी छठई पूजाके सुनलक गाना तुरन्त छठि पूजामे आ गेल बाहर जे रहै बला है बाहर से अनदिना दिन आबो या नहि आबो लेकिन छठि पूजामे हरगिजके अयलक अपन छठि पूजा मनेलक घर पर अपना घर परिवारमे खुशी रहलक कोइ अइसन घर नहि रहलक कि छठि पूजा घरमे नहि होयलक हर घरके घरे घर आदमी तनिका से होके चाहै बहुतका से होके दुःख से होके चाहै सुख से होके लेकिन हर आदमी सभ छठि पूजा मनेलक